माने जोंनाथ' दा गामियारि हिसाबै आबाद मावग्राखा आरो मावखायोबो थारमाने जोङो दा सिजेन नालाय आबाद मावनायनि आलु फानथाव बायदिसिना बेफोरखौ जों न'आवनो मावजोबखायो थारमाने न'आव जानायनि थाखाय जोङो बानायो एबा आरो गोबांद्रायसो जायोब्ला जों बाजारावबो फाननानै जों थाखा मोनो बे थाखाजोंनो जोङो न'खरखौ सालायनो हायो आरो जोङो बाजारनि मालखौ बायनानै जानांगौ जायोब्ला बाजारनि मैगं थाइगंफ्राथ' आजिखालि बहुद मुलि बायदिसिना होनायसो ओंखायनो जोङो खेथि बाथि मावनानै बाजाराव फानो दाथ' आलुनि फानथावनि सिजेन दा जोङो बेखौ फाननानै फैसा मोनो बे फैसाजोंनो जोङो अनेख गावनि न'खर संसार जानायनि नांगौखिनि बुस्थुफोरखौबो बायनानै लानो हायो आरो दा नै गय सिजेन फैबाय गय फाननानै जोङो फैसा मोनो बे फैसाजोंनो जोङो न'खर संसार सालायनायाव जोंहा एसे सुबिदा मोनो दा जोङो गयनि दामाबो जाया नङा जाबाय दा मोनसे न'खरा गैयाब्लाबो फास कुइनटेलसो गाय फाननो हायोब्ला बेसेबां थाखा बे थाखाजोंनो जोङो न'खर संसाराव अनेख सामलायलांनो हायो आरमा आरो जोङो मैगं थाइगं फोनायाव जोंहा जोंनो मावनानै मोननाय मैगंफ्रा सुद्ध मैगं जायो मेडिसिन गैया मा गैया बाजारनि फाननायखोथ' अनेख मेडिसिन होनाय मैगंफोर जायो बिदि बाजारनि मैगं जानानैनो बहुद मानसिफ्रा बेमार जाजोब्बाय दा मैगंफ्रानो मुलि होआसारानो जालाबो जाहैबाय दा दा बे हिसाबैनो मुलिल' मुलिल' बाहायसै दा ओंखायनो जों गावबागावनि न'खराव मावनानै लानाया गोनांथार आरो जोंहा फाननानैबो फैसा मोननो हायो गावगावनि मावनायखौ बे फैसाजोंनो जों अनेख न'खरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायो आर बेसरनि सिजेनाव बेसर बेसर मावो फाथोनि सिजेनाव फाथो मावो दा बेफोरनि फैसाजों जोङो न'खर सालायनो संसार जानायाव जौगानो हायो आरोमा दा ओंखायनो जों गामियारि मानसिया फ्रायनो खेथि बाथिआव गोसो होसिनो आरो माने जोंनाथ' गामियारिआव बहुद गभर्नमेन्टनि साख्रि मावनायफ्रा बाङायसिन थाखायो जाहैबाय नालाय ओंखायनो खेथि बाथिफ्राव बांसिन गोसो होथारनानै थानांगौ जायो ओंखायनो जोंनि खेथि बाथि मावनायखौ जोङो एंगारनो हाया

फाथोनि सिजेन फाथोआथ' दा फानगासिनो दं दा बेबायदि पन्सासमन साथिमन बे फाथो फाननो हायोब्ला बे थाखाजोंनो आनेख जोंनि न'खर संसारखौ सुंथानो हायो आरो दा थिख बिदिनो खेथि मावनायाव गामियारि मानसिया माब्लाबाबो गेजेन नङा संसारनि थाखाय अनेख रेहाय मोननो हायो आरो जोंहा मैगं थाइगं आवथ' जोङो गेजेन नंखाया गावगाव जानायखौ खलबसेब्लाबो मावनानै जाखायो लाफाब्ला लाफा मुला लाय बेफोरथ' कमपालसारि जोंनियाव थाखायो न'खराव आरो बांद्राय जायोब्ला बाजारावबो फाननानै फैसा मोननो हायो आरो दा थिख बेबादिनो गावनि नांगौ खिनिखौ जोङो मावनानै लायो जोङो दा ओरैल' दाथ' जोङो ओंखाम जायोब्ला ओंख्रि नङाब्लानो जाखाया जाहैबाय नालाय दा बे ओंख्रिखौ एडभान्सयै बानायनानै लाग्रोखायो बिनि थाखाय जेब्लायबो थियारिखा आबाद मावनायाव आबादारिफ्रा ओंखायनो मारकेटनि मैगं थाइगंफोरखौ फ्रायानो खमै बायनानै जायो आरो ओंखायनो खेथिखौ मावनायखौ माब्लाबाबो बाया